हेलो नन्दाजी बाजै छिए हँ हमरा जे छै ने ई स्टेशन सुपौल स्टेशन लग कृष्णा होटलवला जे छै से अहाँके नम्बर देलक जे ई लोकल गाइड छथिन आसपासके बारेमे हिनका जानकारी भेटै छनि हम बनारससँ आएल छी एम्हर सुपौल कोशी चूँकि कोशी अहाँके नेपालके जुड़ल इलाका छै ने तऽ हम सोचलिए जे सीमान्त सीमान्त जिलापर पहुँची आ ओतऽ घूमी तऽ सुपौलके आसपासके कोन बढ़िआँ जगह बताबू हुँ हँ

मन्दिर मतलब अच्छा केहन मन्दिर ओ तऽ मन्दिरमे ओतेक हमरा ओतेक इन्ट्रेस्ट नहि रहैए तऽ मन्दिर तन्दिर पूजा पाठमे बेसी नहि रहैए रुचि लेकिन मतलब नदी हुअए जङ्गल हुअए तऽ ओहिमे तऽ आसपास कोन नदी बहै छै ओ तऽ ई जे बराजवला गप जे अहाँ कहलिए ओ कोशिएपर छै कते किलोमीटर हेतै एतऽ सँ सुपौलसँ कते किलोमीटर हैत

नहि तऽ वहाँ की भेटतै ओतऽ जाइ लेल ओ ओ अच्छा अच्छा हँ सुपौलमे तऽ रोड तोड देखलिए बहुत बढ़िआँ छै अच्छा तऽ ठीक छै अहाँ जे छै ने कोनो टैक्सीवलाके जँ नम्बर हैत जे मतलब भरोसेमन्द टैक्सीवला से दऽ देब हमरा आओर तकर बाद हम प्लान करै छी फेर बराजेपर पहिने एक बेर प्लान करै छिए तऽ बराज लग जे छै से रातिमे स्टे करै लए किछो अँइ कथी ओ आ ओतऽ रातिमे रुकऽ लए होटल तोटल छै बराजपर

आ किछो मतलब यादगार लेल आ किछो मतलब मोमेन्टोज वगैरह किनै लेल कोनो यादगारीके लेल कोनो दोकान सब भेटतै बढ़िआँ अच्छा दोकान हुँ अच्छा अच्छा तऽ अच्छा ओम्हरसँ नेपाल यदि जाइ लए चाही तऽ कोन कोन कागजात जरूरी पड़ै छै कोन कागज चाही कोनो पासपोर्ट वगैरहके जरूरत पड़ै छै की जी हँ भारतीय रुपैआ ई भारतीय रुपैआपर प्रतिबन्ध लागि गेल छै नहि तखन तखन जे छै से बॉडरपर कोनो बैंक तैँक हेतै ने नहि बॉडरपर कोनो बैंक तैंक हेतै तऽ चेन्ज करवा लेबै टका हँ से हेतै आ एखन ओ तऽ काल्हिका गप भेल आइ जे छै से केम्हरो आसपास जे छै अहाँ कोन मन्दिर दिए कहैत रहिए आसपास सभसँ नजदीक कोन मन्दिर छै हँ कर्णपुरके आसपास तिलेश्वर अच्छा ठीके छै आइ साँझमे तिलेश्वरे भऽ आबै छी तकर बाद अहाँ जे कहलहुँ बराजवला काल्हिका कार्यक्रम रहै छै बराजके ठीक ठीक छै धन्यवाद